तुलसीके पौधा लगेलासँ अङ्गना घरमे बढ़िआँ रहय छै बाल बच्चा सर्दी खोखी हुवय सियानोके हुवै चाहे बच्चाके हुवै ओकरा उबालि कए पत्तो खाइ सकय छै ओकरा बढ़िआँसँ ओकरा उबाएलोके ओकरा बच्चाके गरम कए कऽ दै छै तऽ ओकर खाँसी सर्दी खतम हुवै छै बच्चाके सुरक्षित रहय छै बड़ो लोग खाइ छै एनाहियो चिबायके ओहो सुरक्षित रहय छै बढ़िआँ रहय छै एलोबेरा रहय छै ओकरा अपन काटिके बढ़िआँ छील के ओकरा भी मुँहमे लगबय छै तऽ मुँह भी सॉफ्ट रहय छै बढ़िआँ रहय छै खाइ छै उ भी पेट ठण्डा रहय छै बढ़िआँ रहय छै नीम भी छै नीमके गाछ जे हुवै छै ओकरा नीम पत्ता तोड़िके ओकरा बढ़िआँसँ ओकरा कते हुवै छै औंटके ओकरा बढ़िआँसँ नहबाबय छै बच्चाके फुंसी फांसी नहि हुवै छै कोइ बीमारी नहि हुवै छै केतना आदमी पीसके ओकरा पियै छै ओकरा छैन के ओकरा बढ़ियाँ छकना सँ ओकरा पियै छै ओकरा रस के बढ़ियाँ रहै छै नोचनी खुजली नै हुवै छै कोइ बेमारी नै होइ छै भुख जागै छै ओइसे नोचनी खुजली कोइ बेमारी नै हुवै छै ओइसे ऊ भी बढ़ियाँ छै अड़हुल के भी काली हुवै छै ऊ जे फूल ओकरा भी छोटा रङ्ग अर निकलै छै ओकरा भी पीस के लोग पियै पिलबै छै तऽ ऊ भी बढ़ियाँ ठंडा रहै छै पेट ओइ सुरक्षित रहै छै आदमी कोइ चीज बेमारी नै आबै छै तुलसी मे सब रङ्ग के ऊपाय छै पूजो पाठ ओइमे होइ जाइ छै बच्चा के भी खाँसी ऊसी हुवै छै ऊ भी खतम होइ जाइ छै बहुत सुरक्षित रहै छै अँगना घर भी सुरक्षित रहै छै बहुत ओइमे खुश्बू भी दै छै बढ़ियाँ रहै छै कोइ चीज के डर नै रहै छै ओइमे दवाइ बिरो मे बहुते बढ़ियाँ छै पहिले आयुर्वेदिक होलै डागडर से डागडर बला दवाइ से बढ़ियाँ ऊ होलै जेकी ओइमे सुरक्षित बाल बच्चा पहिले रहए रहै अभीयो जकरा सूट करै छै रहै छै खोखी सर्दी मे बहुत ऊ लाभ करै छै नीम के पत्ता भी ओकरा घोइर कऽ पिलबल जाइ छै पीस के ऊ भी सुरक्षित राखै छै नोचनी खुजली नै हुवै छै घा घोस नै हुवै छै बढ़िया सँ रहै छै ओइमे सुरक्षित रहै छै और अलोबेरा रहै छै अलोबेरा के भी लोग ओइमे खाइ छै भी केतना पेट मऽ खाइ छै ठंडा लागै छै बेमारी कोइ नै होइ छै मुँह मुँह मे लगाय सकै छै ओकरा बहुत किसीम के ओइमे दवाइ बेजाए ऊ काम करै छै ऊ आयुर्वेदिक होलै दवाइ के काम करै छै ऊ बढ़ियाँ सँ रहै छै सुरक्षित लोग मुँह मे भी लगबै छै मुँह के भी फेस बढ़ियाँ लागै लागै छै ओइमे और दवाइ भी बनै छै सॉफ्ट रहनाय सेहो सॉफ्ट रहै छै गौर हाथ मे लहरा धुन दै छै ऊ मऽ लगबै छै तरबा मे पीस के ओहए छील के तब दू अथी सँ काइट कऽ दै छै लगबै छै बढ़ियाँ रहै छै लहरा धुन घीचै छै ओइके ठंडा पेट रहै छै गोर हाथ लहरा धुन टानै छै ऊ बढ़ियाँ रहै छै दवाइ सँ बढ़ियाँ ऊ होलै आयुर्वेदिक बेजाय होलै जे लोग नै जानै छै ऊ लोग ओहाए सब जाइन लेथनी लगैथनी बढ़ियाँ हुवै छै ईसब बिहार मऽ ज्यादा ऊसब जड़ी बूटी के माध्यम से बढ़ियाँ ऊसब चीज होलै लगबै के ऊसब पौ पौधा चीज होलै ऊसब बढ़ियाँ ओइ जड़ी बूटी होलै ओ सब लगबै छै बच्चा सुरक्षित रहै छै सियनका सुरक्षित रहै छै दवा दारु मे पैसा नै लागै छै बढ़ियाँ ओहए सबसँ होइ जेतै कथी लऽ झूठ्ठे लोग पैसा कौड़ी लगेतै ओइ सब से बढ़ियाँ रहै छै कोइ हानि नै हुवै छै ऊ सब करला से अपन घर के रहै छै अपन खाइ छै ओइसे अपन तनी मेहनत लागै छै करै छै ओइसे बढ़ियाँ होइ जाइ छै लोग सबचीज वैसे कए कऽ देखहो सब बढियाँ होइ जेबहो और तो कए तुलसी के जे गाछ रहै छै अँगना मे लगबै छै ने ओ बहुत मतलब ओइमे पूजो करल जाइ छै पूजो करै के बाद तुलसी के मतलब पत्ता के भी बच्चा के घोइर के पिलवल जाइ छै पीस कऽ पिलबल जाइ छै खोखी सर्दी निमोनियाँ मे ओ काम दै छै सबचीज मे सुरक्षित रहै छै अइसेही सियनका लोग ओइमे कल्ला मे खैबहो अथी गलफर मे जेना पान खाइ छै ओना खाइबहो ओहो मे बढियाँ रहै छै ओइमे बढियाँ रहला के बाद डागडर बैद यहाँ नही जाइ लऽ परै छै सबचीज सुरक्षित रहै छै घरे अँगना मे तऽ ऊ गाछ रहै छै लागल अपन तोइर कऽ ओकरा बढियाँ सँ अपन ओकरा बालबच्चा के देबहो ओहाए मे बढियाँ रहबहो सियनको सब खाइ सकै छै बरो लोक खाइ सकै छै छोटो लोक खाइ सकै छै अलोबेरा होलै ओहो होलै ओहो बढ़िये चीज होलै ओहो अपन ओकरा खाइ सकै छै ठण्डा लागै छै पेट मे खाइ छै तरबा मे भी लगबै छै पेट मे लगबै छै मुँह मे लोग लगबै छै ठण्डा के लिए सुरक्षित रहै के लिए गर्मी के दिन एलै बढियाँ रहै के लिए लोक करै छै ऊ सब चीज